हैल्लो शैलू बोल्ला दि'यां थुआढ़े कच्छ तुस ओ चलानियां निं गड्डी चलानियां निं टैक्सी

असें महा छुट्टियें च उधमपरा पत्नीटाप गी जाना ते किन्ना टैम लग्गी जंदा अच्छा ते कराया करुया केह् ऐ उदा पन्द्रा सौ बड़ा ज्यादा यरो गरीब बंदा अ'ऊं हां वा कोई दो सौ हारा घट्ट करी ओड़ो अ ते चौदां सौ हां फ्ही में इक्क्ला निं होना मेरे कन्नै सत्त अट्ठ जागत बी होने ते दो त्रै कुड़ियां बी होनियां ते कन्नै घरे आह्ले बी होने कोई गल्ल निं इन्ने उ'आं ते उप्पर बी बेही जंदे महा जेह्के नेईं औंगन तां होर दूई थुआढ़े कच्छ दो गड्डी और होंगन तां उत्त उप्पर बेही जंदे ओह् ते साढे पन्दरां सौ च बी मतलब चार पंज गड्डियां करनियां होन तां होईं दा नि अच्छा तां ते मुश्कल गै फ्ही इन्ने पैसे निं होने साढ़े कच्छ पत्नीटाप इसलै ठंड ऐ जां इ'यां गर्मी ऐ फ्ही तुस जंदे रोह्ने महा ते रोड़ साफ ऐ उत्थेईं जाना होऐ अगर महा रोड़ साफ ऐ अगर जाना होऐ अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक ऐ तां ठीक